साढ़े घर कोई आई जा ते अस उं'दा इ'यां सोआगत करने भई कोई बैठने गी आखने पैह्लें उ'नें ई पानी बी पुच्छने आं पानी अगर कोई चाह् पीने आह्ला होऐ जां होर कोई चीज़ खाने आह्ला होऐ उसी ओह् चीज़ बनाई दिन्ने आं ते होर खाना जो अस समझो ग्राईं लोक आं जो असेंगी उं'दी पसंद दा जां अपनी पसंद दा कोई बी चीज़ उ'नेंगी खलाई सकने आं जि'यां जि'यां साढ़े आम ग्राएं च कुतै साग होएआ जां कोई होर मक्कें दी रुट्टी होई जां कोई होर साढ़े आ कोई साग सब्ज़ी कोई निक्का राहे दा होऐ ओह्दा अस बनाई दिन्ने आं इ'यां बी अजकल ना साग कोई बड़ा पसंद करदे सब ते अजकल दी जेह्की कुड़ियां जां कोई बी ऐ उ'नें जाच गै नेईं कि भई कि'यां साग चुनना जां कि'यां उसी चुनियै साफ करना जां कि'यां उसी ओह् करना बनाना कि'यां कट्टना ते अस साग गी इक समझो इ'यै साग गी गै लेई लैन्ने आं पैह्लें बाड़ी जन्ने आं पैह्लें साग दी पंछान होनी चाहिदी केह्ड़ा साग अजकल सरीढ़ी साग सौंफ होएआ एह् होई गे होलेआं बगैरा होई मेथी बगैरा होई एह् अजकल दे बच्चें गी पता निं ऐ केह्ड़ा बूह्टा केह् ऐ ते केह्ड़ा चुनना ते केह्ड़ा नेईं चुनना ते ओह् इ'यै चुनने दी पैह्लें प्रैक्टिस होना चाहिदी चुनियै साग आह्नना बी शैल उसी साफ करना भी उसी शैल फंड्डना फंड्डियै शैल उसी भाई धोना दो तिन्न पानियें गी ते अजकल दी जेह्ड़ी बच्चियां कुड़ियां न उ'नेंगी पता गै नेईं ऐ कि कि'यां में चुनना कि'यां धोना कि'यां बनाना ते कि'यां कट्टना ते ओह् भी अस फंडिुयै भी उसी शैल धोना चार पंज पानियै च साफ पानी ते भी ओह्दे बाद उसी कट्टना ते शैल बरीक कट्टना ते एह् निं कि जि'यां मुट्टा मुट्टा कट्टेआ कि भई कड़में दा साग जां कोई होर इ'यां नेईं शैल बरीक कट्टना जां कोई दंदल होऐ जां कोई शैल चाकू कन्नै शैल बरीक करियै कट्टना कट्टियै भी शैल उसी बनाना ओह्दे च ना जैदा हींग ते देसी घ्योऽ ठीक लगदा ओह्दे नै शैल बनदा ओह्दे च तड़का बगैरा बी शैल चाहिदा ते भी ओह्दे कन्नै चाहे कोई होर बी समझो ओह्दे कन्नै मक्के दी रुट्टी रुट्टी बी खाई सकदे तुस जां भी ओह् देहीं होऐ कन्नै लस्सी होऐ तो अजकल तुसेंगी पता गै कु'न माल ते कोई रखदा निं ऐ ते अपने घरै दा देहीं दुद्ध होऐ लस्सी होऐ ते ओह् होंदी शैल ते चलो चलो केईं लोकें रक्खी दी होंदी कि ऐसी गल्ल निं ऐ ते होर इ'यां अस कोई होर बी चीज़ खलाई सकने ते कोई साग ढोड्डा गै जैदा निं ऐ होर बी कोई अस अपनी दालीं बी खलाई सकने आं हां जां कोई होर बी चीज लेई लैओ पनीर बगैरा लेई लैओ अपना माल रक्खे दा घरै दा दुद्ध होंदा ओह् अस अपना घरै दा पनीर बनाई लैन्ने आं ओह्बी खलाई सकने आं ते होर इ'यां दाल राजमांह् ओह्बी अजकल पसंद करदे राजमांह् चौल होई गे होर कोई ना दालीं जेह्की बी अस घरै ई अजकल इत्थै ना कुल्थ बगैरा बी होंदे साढ़े इत्थै ते केईं बारी कुल्थें दी खिचड़ी बड़ी पसंद करदे साढ़े इ'यां ग्रांईं ते ओह्दे च ओह्बी देसी घ्योऽ कन्नै गै बनदियां ते देसी चौल होन ते अस ना देसी चौल बी राह्न्ने आं ते साढ़ी अपनी बाड़ी ऐ ते धान बगैरा लगदा ते एह् अस ना देसी चौल अपनी ओह्दी ना खिचड़ी बड़ी शैल होंदी ते ओह्बी बनान्ने आं ते होर साढ़ा होर एह् के साढ़े एह्बी लगदी अम्बल ते खीर होई गेआ खमीरे होई गे जि'यां हून जि'यां मौसम आवै दा एह् सराध बगैरा आवै दे जां इ'यां ओह्दे ई खमीरे जेह्के देसी अस अपना आम्बला तेआर करियै एह् निं कि बजारा इस्ट बगैरा पाइयै तेआर करगे नेईं अपना आम्बला बनाए दा देसी अजकल ते पता गै नेईं कुसै गी जेह्के पराने पराने ऐ उ'नेंगी पता कि भई आम्बला बनाना ते भी ओह् गुनना ते टाइम ते ते घैंटा डेढ़ गुन्नियै रक्खना भी ओह्दे खमीरे बनाने घड़ियै रक्खी ओड़ने ते भी चाह् तुस सुक्के बनाओ चाहे तुस तारियै बनाओ ते उं'दे नै खीर बगैरा बड़ी ते बड़ी अच्छी होंदी ऐ ते एह् अम्बल बगैरा होई गेआ जि'यां साढ़े घंडोलियां बड़ियां आम होंदियां साढ़े ग्रांऽ च ते उं'दा अम्बल बनाई लैओ मैथी पाइयै शैल बनाए दा होऐ अम्बल शैल इमली पाइयै बड़ा सोह्ना होंदा ते होर किश चीज़ां होंदे होन ते बंदा कुतै कोई आई जा ते अस एह् निं ऐ कि हून जिसलै कोई आया चलो ओह् दकानै पर भई एह्की चीज़ नेईं अस इ'यां जि'यां दो मिंट आस्तै साढ़े कोई बंदा आई जा ते असेंगी जरूरत गै निं पौंदी हट्टिया जाने दी ते बाड़ी गे उठी कोई भिंडी थ्होई कोई भट्ठा थ्होई गेआ ते इक दो बूह्टा लाए दा होंदा असें इ'यां कोई अस घरै गी कोई मेह्मान आई जा अस इ'यां बी चलाई लैन्ने कि हून अस ढोल्ली चुक्कियै जाना भई दकानै पर कि भई ओह् जेल्लै गै कोई किश निं ऐ अंदर ते कनक बगैरा बी असें घरै दी होंदी मक्कां बी होई जंदियां धान बगैरा होई जंदा ते एह् ऐ कि इक दो मेह्मान साढ़े जेल्लै मर्ज़ी आई जा ते अस उसी अडजस्ट करी सकने आं एह् निं ऐ की भई हून असें मुशकल बनी गेआ अपने सौन्ने बौह्न्ने आस्तै खट्टां हैन बैड्ड हैन एह् कि भई एह् निं ऐ कि कोई आई जा ते उसी सोने दी प्रॉब्लम होनी कि ओह् आई गेआ कि आया इ'यां करगे इक कमरा साढ़े इ'यां निं ऐ कोठियां साढ़ियां देसी स्हाबै दी बरांडे च चार दस्स खट्टां आई जंदियां बंदा डाही लैंदा लाई ओड़ेआ पक्खा लग्गे दा पक्खा तां बी रात निकली जंदी एह् थोह्ड़े ऐ कि बिस्तरै दी प्रॉब्लम नेईं होंदी ते एह् जेह्के दस्स बंदे साढ़े ऐट ए टाइम आई जान असें ई कोई परेशानी निं असें ई कोई इयां आई जा ते अस बड़ा समझने कोई साढ़ा कोई अपना आया ते जेकर अस कोई ऐहीं बाहर गै ते पैह्लें गै मूहं चाढ़ी ओड़ेआ कि भई असें कुत्थुआं आई उठेआ किं'या एह्दा करना कि'यां इसी खलानी पिलानी कि'यां इसी ते कोई होर साढ़े आस्तै मसीबत बनी ते साढ़ी ऐसी गल्ल निं ऐ साढ़ी ज्वॉइंट फैमिली ऐ ते साढ़े जेह्के इ'यां बी सस्स सौहरा हे जेल्लै अस घरै ई ब्याहियै आइयां हियां ते उ'नें इ'यै गल्ल आक्खी ही कि बच्चा घर कोई आवै उसी पानियै दी बात पुच्छनी ते बौह्ने खड़ोने आस्तै आखना चाही बगैरा दी कोई एह् निं आक्खै कि कोह्दियां धीआं न ते कोह्दियां नूहां न कि भई एह् कुसै गी ती भई एह् कोई बाहर आया कुसै दी बात निं पुच्छनी ते एह् साढ़े बड्डें दा शीरबाद ऐ ते असें इ'यै सखाया गेआ कि भई बाह्र कोई आवै ते ओह्दी इज्जत करनी शैल बोलना शैल ते एह् साढ़े ज्वॉइंट ते अस बी पंदरां ठारां साल किट्ठे गै रेह् इक समझो सारी साढ़ी फैमिली इक साढ़े सस्स सौहरा हे होर देर जेठ बी ऐहे जेठानियां बच्चे उं'दे अज्ज तक्कर असें बीह् साल किट्ठे गै कड्ढी कोई ऐसी गल्ल निं ऐ इक निं होग दूई होग घर नेईं तां अस मिक्स होइयै पता निं चलदा कि साढ़े घरै कि भई अस कि'यां कम्म करानियां ते एह् सब कल्ली कल्लियां नूहां होन ओह्बी निं समींदियां सस्सू नूहें दा चौह्बी घैंटे आपूं चें लड़ाइयां लगदियां रौंह्दियां ते ओह् उ'नें कम्म निं मुकदे ते कुत्थै उ'नें साढ़ा ऐसा निं ऐ साढ़ी फैमिली बहुत अच्छी ऐ ते ननान्नां बी असें ब्याही देई ओड़ियां कदें साढ़ी आपूं बिचें कदें ऐसी इ'यां मतलब ते एह् निं ऐ की भई एह् साढ़ा इ'यां ऐसी कोई परेशानी आह्ली गल्ल निं ही साढ़ी फैमिली बड़ी अच्छी ही ते एह् कम्म करना गै पौंदा घरै ई भई हून